आप क्या साई रेस्टॉरेंट से बात कर रहे हैं मुझे एक एक्चुअली में मेरे घर पे एक कार्यक्रम था तो मुझे लगभग सौ लोगों के खाने की लिए खाने का ऑर्डर करना था तो आपके यहाँ से मुझे फ़्राई राइस दाल फ़्राई मिक्स वेज पुलाओ मंचूरियन डोसा गुपचुप पापड़ ये सभी चीज़ें चाहिए थीं तो मुझे ये खाना आज शाम तक ही चाहिए था क्योंकि घर पे पूजा है तो शाम को सभी मेहमानों को खाना खिला कर भिजाना आवश्यक है इसीलिए यदि आप अपना ऑर्डर जो है समय पे पहुँचा दें तो आपकी बहुत कृपा होगी तथा अब ये मुझे बताइए कि मैं इतना सारा खाना ले रही हूँ तो आप इसपे मुझे थोड़ा डिस्काउंट तो दे ही सकते हैं थोड़ा डिस्काउंट यदि हो सके आपसे तो मुझे थोड़ा इस चीज़ इतने सारे खाने पे थोड़ा डिस्काउंट दें दें और अपना ऑर्डर समय पे कंफ़र्म करें मैं ये ऑर्डर कंफ़र्म करती हूँ आप समय पे खाना छुड़वा दीजिएगा घर पे अपने मेंबर्स या वेटर्स जो भी हैं उन्ही के हाथों थैंक यू